हम बी ए पार्ट टूमे पढ़य छियै अऽ बी ए पार्ट मे पढ़य छियै हम मसीनामे इसकुल हइ उत्तकर मध्य विद्यालय मसीना बहुत अच्छा हइके मतलब मास्टर लोग भी ठीक हइ लेकिन बच्चा लोग जाइ हइ तऽ इसकुल गेली जाइ हइ आओर इधर उधर घुमैत रहै हइ पढ़य लऽ जाइ हइ कि खिचड़ी खाइ लऽ जाइ हइ मतलब बहुत बौआइत रहै हइके आओर जे हमे टेन ट्वेल्थमे क्लास करय लए साइंससँ स्टूडेंट साइंसके स्टूडेंट छै आ नॉलेज एकेडमी जाइ रहै क्लास करै लए क्लास करय लए नॉलेज एकेडमी जाइ रहियै साइकिलसँ जाइ रहियै रेगुलर जाइ रहियै अऽ समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम कॉलेज हमर हइ अऽ बहुत मतलब सभ घुमय लए जाइत रहै हइ कॉलेज पढ़ाइ पढ़य आर लए नहि जाइत रहै सभ ओइसँ घुमै लए जाइत रहै हइके कर्पूरी ग्राम जी के पी डी कॉलेज हइ आओर टीचर लोग भी अच्छा हइ अच्छा हइके कॉलेज अच्छा हइ बहुत अच्छा कॉलेज अच्छा हइ हइ इहाँ जइसे हरराज मणि कॉलेज होलै इसापुरमे हइ उ ट्वेल्थ ट्वेल्थ के ही के कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज हइ उ ट्वेल्थ ओहिसँ पास कयलियै हन बहुत अच्छा कॉलेज हइ आओर टेन्थ मसीनासँ पास कयलियै हन उत्तकर मध्य विद्यालय मसीना बहुत अच्छा इसकुल हइ बहुत अच्छा इसकूल हइ इहाँ पढ़ाइ लिखाइ भी इसकुलमे अच्छा होइ हइ उहाँ जी के पी डी मे भी बहुत अच्छा पढ़ाइ लिखाइ होइ हइ नॉलेज एकेडमीमे भी बहुत अच्छा पढ़ाइ चलै हइ बहुत आओर पाठशाला कोचिंग हइ ई बहुत अच्छा कॉलेज हइ मतलब कोचिंग हइ हँ समस्तीपुरमे बी आर बी कॉलेज हइ उ भी बहुत अच्छा हइ ट्वेल्थके ट्वेल्थके एक्जाम ओहिसँ देलियै हन आओर टेन्थके एक्जाम ह्यूमेंस कॉलेजसँ देलियै हन बहुत अच्छा कॉलेज हइ उ भी बहुत अच्छा कॉलेज हइ ट्वेल्थके ट्वेल्थ ओएहेसँ पास कयलियै हन बी आर बी कॉलेजसँ बहुत अच्छा कॉलेज हइ उहो कृष्णा कॉलेज भी बहुत अच्छा हइ आर एन ए आर कॉलेज भी बहुत अच्छा हइ तिरहुत एकेडमी भी बहुत अच्छा कॉलेज हइ बहुत अच्छा कॉलेज हइ जी के पी डी कर्पूरी ग्राम थोड़ा दूर हइ इहाँसँ बहुत अच्छाके बहुत अच्छा कॉलेज हइ हँ बहुत अच्छा कॉलेज हइ बहुत दूर हइ घरसँ जाइ छियै एडमिशन कराके लिए बहुत अच्छा कॉलेज हइ उहाँके टीचर लोग भी बहुत अच्छा हइ हूँ बहुत उहाँके टीचर प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छा हइ उहाँके सभ सुविधा भी बहुत अच्छा हइ के मतलब क्लास भी चलै हइ बहुत अच्छा कॉलेज हइ बहुत बहुत अच्छा कॉलेज हइ ई जे चकवा खरमे भी कॉलेज हइ बहुत बहुत अच्छा कॉलेज हइके यही चकवे खर हम जाइ हइ पढ़य लअ चकवा खर जाइ रही पढ़य लए कोचिंग नॉलेज एकेडमी इहाँ बहुत अच्छा कॉलेज हइ बहुत अच्छा कॉलेज हइ कर्पूरी ग्राम कोचिंग भी बहुत अच्छा हइ उहाँके सुविधा भी बहुत अच्छा हइ बहुत अच्छा कॉलेज हइ बहुत पढ़ाइ लिखाइ बहुत ठीक ठाक चलि रहलै हन पढ़ाइ लिखाइ अच्छा चलि रहलै हन उहाँके उहाँके सभ सुविधा आर भी ठीक ठाक हइ अच्छा कॉलेज हइ हँ घरसँ थोड़ा दूर हइ बहुत दूरी हइके समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम कॉलेज ताजपुरमे पार्ट वनके एक्जाम देलियै हन डॉक्टर एल के वी डी कॉलेजमे बहुत अच्छा कॉलेज वो हइ उहाँके टीचर लोग भी बहुत अच्छा हइ बहुत अच्छा कॉलेज हइ टीचर लोग भी बहुत अच्छा हइ इहाँके मसीनाके भी टीचर लोग भी बहुत अच्छा हइ लेकिन बच्चा आर लोग जाइ हइ पढ़ै लए तऽ ओ पढ़य लए जाइ हइ तऽ बस बस्ता राखिके घुमैत रहय हइके खेलै लए खेलै लए भागि जाइ हइ तऽ बदमासी करैत रहय हइ बहुत पढ़य लए जाइ हइ कि खिचड़ी खाइ लए जाइ हइ झुट्ठेके खाना खाइके बेरियामे सभ चलि आबै हइ पढ़य लिखयके पढ़य लिखय लेल नहि होइत रहय हइके सभ खाली बौआइले होइत रहय हइके खाना खाना पीनाके बेरियामे इसकुल जाइत रहय हइ आओर पढ़ाइके बेरियामे नहि जाइत रहय हइ इसकुल सभ बौआइत रहय हइ गलिये कुचिए सभ बहुत बहुत कि बहु मैसनाके इसकुल बहुत अच्छा हइ बहुत अच्छा इसकुल हइ बहुत अच्छा इसकुल हइ इहाँ कर्पूरी ग्राम कॉलेज भी ठीक हइ बहुत अच्छा बी आर बी कॉलेज भी अच्छा हइ बहुत अच्छा कॉलेज हइ हमरा हमरा उ कॉलेज बहुत पसन्द हइ कर्पूरी ग्राम बहुत अच्छा कॉलेज हइ बहुत अच्छा कॉलेज हइ बहुत अच्छा कॉलेज हइ बहुत बहुत बार गेलिहन कर्पूरी ग्राम बहुत बार बहुत अच्छा कॉलेज हइ हेँ चकवा खर इसकुल भी बहुत अच्छा हइ बहुत अच्छा हइ उहाँ उहाँके सर लोग भी बहुत अच्छा हइ उहाँ बहुत अच्छा पढ़ाइ आर चलि रहलै हन हाइ इसकुल हइ बहुत अच्छा हइ बहुते अच्छा बहुत अच्छा हइ उहाँके सर सुविधा भी हइ उहाँके कॉलेज मतलब ठीक हइ इसकुल भी बहुत अच्छा हइ बहुत अच्छा इसकुल हइ उहाँके टीचर लोग भी बहुत अच्छा हइ बहुत अच्छासँ पढ़बै छथिन बहुत अच्छासँ पढ़बै छथिन देखबै छथिन उहाँके सभ अऽ विद्यार्थी लोग भी ठीक ठाक हइ सभ अच्छासँ पढ़ैत रहय हइ बहुत अच्छा के हमे भी पार्ट टूमे एडमिशन करेलियै हन आर हमर जे मतलब हमर जे बनयके हइके टीचर बनयके हइ हमर ड्रीम ड्रीम टीचर बनयके हइ बहुत बार अऽ बहुत टीचर लोग भी बहुत अच्छा रऽ से टीचर बनयके हमर सपना हइ